मिगी कुकिंग बड़ी पसंद ऐ जेल्लै में कुकिंग करनी होन्नी मिगी बहुत पसंद ऐ में जेल्लै कुकिंग करनी होन्नी ते में पैह्लें उद्धर जन्नी होन्नी रसोई च जन्नी होन्नी ओह्दे बाद में खाना ओह्दे बाद में समान कट्टनी होन्नी प्याज टमाटर सब कुछ कट्टनी होन्नी ओह्दे बाद ओह्दे बाद फिर कुकिंग कुकिंग बनांदे कुकिंग बनाइयै फिर फिर में कड़ाही चाढ़नी फिर तेल पाना तेल बिच्च प्याज टमाटर सब कुछ पाइयै ना मिक्स ग्लास मिक्स मुक्स करियै फिर ओह्दे बाद स्हेई करियै बनी जाना इन्ने चिर मसाला फ्ही सब तू ज्यादा मिगी इंटरस्ट ऐ राजमांह् चावल बनाने जिसलै राजमां चावल बनी जान ते साढ़े घर आह्ले बोलदे कि राजमांह् चावल ते इन्ना टेस्ट बनानी हो हर बार राजमांह् चावल मी गै बनानी होन्नी राजमांह् चावल इन्ने पसंद करदे मेरे घरा आह्ले कोई बी रिलेटिव आए सारे मिगी बोलदे बना फिर जेल्लै में जेल्लै त्यार होई जंदे फिर सारे खंदे फिर जेल्लै मतलब कि फिर नैक्स डे तू किचन च जाना फिर अलग अलग टाइप दी वैराइटी बनानियां उद्धर कुछ बी बनांदे रौह्ना मतलब कि मतलब बड़ी सारी कुकिंग च मेरा इंटरस्ट ऐ मी इडली डोसा सब कुछ बनाने गी आंदा पैह्लें में मतलब कि अगर में राजमांह् बना पैह्लें सब सौ टेस्ट सब्जी मेरी राजमांह् चावल ई होंदे आलू मटर पनीर ते मिगी इन्ने जादा टेस्टी लगदे ओह् घर आह्ले सारे मिगी बोलदे घर कोई बी परौह्ना आए सब मिगी बोलदे कि तूं बना मतलब में रोटी इन्नी टेस्ट बनानी होन्नी ना कोई स्हाब ई निं ऐ मतलब रोटी च मेरा इन्ना फुल इंटरस्ट ऐ मतलब तिन्नो टाइम हमेशा घर में ई रोटी बनानी होन्नी मतलब मतलब कि रोटी इन्नी टेस्ट बनदी कि सारे बोलदे तूएं बना उस तू बाद मतलब कि पैह्लें अगर में किचन च जां में दिक्खना सब रेडी ऐ सब समान घर ऐ टमाटर प्याज सब कुछ हरी मिर्च सब कुछ फिर में कुकिंग बनानी फिर में कुकिंग बना स्टार्ट करनी होन्नी बनाना प्याज टमाटर सब कुछ कट्टियै फिर उस तू बाद उस तू बाद फिर में तड़का लान्नी होन्नी मतलब कि मतलब कि बड़े सारे मी बड़ी सारी ऐसी चीजां जेह्ड़ियां कुकिंग च बनाने गी आंदियां बड़ी सारियां चीज़ां मिगी बनाने आंदियां ते उस तू बाद मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ां मिगी बनाने आंदियां कुकिंग च कुकिंग मतलब कि आलू मटर पनीर छोले भटूरे चने मतलब हर इक चीज जो मिगी बोलो में हर इक चीज़ बनाई लैन्नी होन्नी सब सब मिगी पसंद ऐ मतलब कुकिंग च सब मी पसंद ऐ कुकिंग बहुत अच्छी बनदी ऐ मेरे हत्थ दी होर कुकिंग च जादा इंटरस्ट ऐ मेरा कुक कुकिंग च बड़ा इंटरस्ट ऐ